मेने दस दिन के अंदर एक डाइनिंग टेबल खरीदी थी और डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी थी उसकी जो लकड़ी थी वो शीशम की थी और उसकी जो नक्काशी थी वह भी बहुत अच्छी थी और वह काफी वजन भी उसमें था तो मेरा एक्सपीरियंस उस डाइनिंग टेबल को लेकर बहुत अच्छा रहा